ॿारहां फरवरी उणिवीह सौ नवे पंदरहां एप्रिल ॿ हज़ार ॾह मार्च उणिवीह सौ टियानवे चार जनवरी ॿ हज़ार टे तेरहां अगस्त उणिवीह सौ एक्यानवे